सो जी कोण भायली लोक येता तेंकां हांग हांगचो लायक फेणी ही जी आसा ती खूब आनंदाची आनी हांगा फ्लोक फोक डांसीस जशें की देखणी जाले आनी मांडो जालो लायक यु नो ही सगळी डांस बी तेंकां अशी खूब आवडटली आनी हॅरिटेज ट्रेल सुद्दां हांगा अशी खुबशी ट्युरिजम इंडस्ट्रीज आसा ती ऑर्गनायज करता जशें की होली स्त्रीटा कारण सुद्दां तेमी ट्रेल घेता सांगतात तेंची हिस्ट्री की हांव लायक खाव इट इज अ फेमस चर्च आनी हांगा थंय सुद्दां व्हरतात